जो भी हमारे गाँव के किसान सब हैं पहले हाथ से कचिया लेकर जैसे धान का खेती करते थे तो हाथ से खेती करते थे जब काटने का समय होता था तो हाथ से जाते थे कचिया लेकर उसको धान को काटते थे गिराते थे समेटते थे उसके बाद घर लेकर आते थे और या मकई का खेती हुआ मकई मक्का किया तो मक्का वो खेत में गया पहले मकई के खेत वो गाछ को कचिया से काटकर उसको गिराया फिर उसको मकई को बौछारा उसके बाद जो है फिर उसको दाना छुड़ाया उसके बाद घर लेकर आया आता था अभी जो है मतलब जो भी होता था गेहूं भी होता था तो गेहूं को कचिया से काटकर हाथ से काटना पड़ता हाथ ही हाथ कचिया लेकर परिवार में अगर दस आदमी है तो दसों आदमी कचिया लेकर जाएगा खेत उसको मक एक एक गाछी को काट कर कर धरती पे गिराएगा उसके बाद उसको समेटेगा बांधेगा उसके बाद गाड़ी पर लादकर घर लेकर आता था या तो सर पर उठाकर ही घर लेकर आता था लेकिन अब ऐसा है ये तो ऐसा ज़माना आ गया है अब तो खेत में जिसको दो चार बीघा ज़मीन है वो तो खेते पर मशीन लगा देता है और वहाँ जो है मशीन लगाकर मशीन धान को तुरन्त काटकर गिरा देता है उसके बाद दूसरा मशीन जाता है तो उसको तैयारी कर देता है मक्का का खेती हुआ तो मक्का पक गया तो किसान क्या करता है मशीनी करता है और ले जाता है मक्का के खेत में अब पाँच क पाँच बीघा ज़मीन है या दस बीघा में मक्का है ले जाता है और वहाँ उसको मशीन को रखकर और सारा म गाछी को गिर धरती पर गिरा देता है उसके बाद उसको मकई को पोंछारकर और मक्का को मशीन से तैयारी कर कर अनाज को उठाकर लेकर आता है और बनिया के द्वारा उसको व्यापारी से बेच देता है ऐसे जैसे फिर गेहूं हुआ गेहूं के खेत में भी ऐसे होता है गेहूं तैयार पका

सहीट देता है और बनिया से बेच देता है इसी तरह हर खेती में खेती करने में जितना पहले किसान सब सब मेहनत करता था अब तो सब मशीन हो गया अब तो मशीन के द्वारा ही हर कुछ तैयारी होता है और पहले तो बहुत मेहनत करना पड़ता था अब तो मशीन हो गया तो कुछ कम ही मेहनत करना पड़ता है क्योंकि सब सुकुमार हो गया है ना इसीलिए सबको मशीन हो गया है मशीन से तैयारी होता है और उतना मेहनत नहीं पड़ता है जितना कि पहले मेहनत करना पड़ता था हर चीज़ मक्का गेहूं धान या मसूर मूंग जो भी है एक मूंग ऐसा खेत है जो हाथ से तोड़ना पड़ता है और उसको पीटकर छुड़ाना पड़ता है धूप में सुखाना पड़ता है उसके बाद जो है घर में लोग यूज़ करता है बाकी ब मक्का हो गया गेहूं हो गया चावल हो गया ये सब जो है मशीन से काटकर ही सब कुछ होता है मशीन से काटकर ही पहले खेत से पहले हाथ से काटता था उसके बाद अब मशीन से काटने का शुरू कर दिया है